हिंदी भाषा एक हमारे देश की प्रमुख भाषा है जो कि हर राज्य में बोली जाती हैं और इसे हम मातृभाषा भी कहते हैं इसमें बहुत सारे मुहावरे भी होते हैं हमारी जिंदगी में जो रोज मर्रा में आते हैं जैसे कि नाच ना आए तो आँगन टेढ़ा आस्तीन का साँप आस्तीन का साँप एवं स्वाद ना जाने तो निम्न होते हैं इसमें हिंदी मुहावरे कुछ हिंदी मुहावरे मुहावरा सब्द मुहावरा जो शब्द होता है वो अरबी भाषा एक शब्द है उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक वाक्य बोला इसमें बहुत बड़ा मतलब बात रखा हो जिसका कुछ एक मतलब निकलता हो मुहावरे के वाक्यांशो मे एक ऐसा समूह है जिनके अर्थ शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है कई लोग मुहावरे के रूप में अपने बाते करते हुए देखतें हैं इनका अर्थ समझ आता है मुहावरा एक वाक्यांश है अभिव्यक्ति भी है कई बार हिंदी के परीक्षा और प्रतियोगिता प्रतियोगियों परीक्षा में मुहावरों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इस ब्लॉक में उस मुहावरा एक ऐसा वाक्य है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है इनका उपयोग करने से भाषा आकर्षक महत्वपूर्ण तथा रोचक बन जाती है आँख का तारा आँख की पुतली एक मुहावरा है जिसका अर्थ ये होता है कि यह बच्चा मेरी आँखों का बहुत बड़ा प्यारा है खून का प्यासा इसका मतलब होता है जानी दुश्मन मुहावरा पूर्णत स्वतंत्र नहीं होता अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता लेकिन पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होता है उसमें से ताल आती है मुहावरा छोटा सा होता है जबकि लोग उसकी बड़ी